جی وعلیکم السّلام اینڈ گڈ مارننگ جی میں طلعت ٹریول ایجنسی سے بات کر رہی ہوں طلعت جی آپ نے بالکل صحیح جگہ کال کیا ہے ہمارے یہاں رینٹ پر کاریں بک کی جاتی ہیں آپ کہاں ویکیشن کے لیے سوچ رہی ہیں جانے کا

لداخ لداخ کا مسئلہ یہ ہے میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ وہاں پہ چائنا انڈیا کے باڈر کا مسئلہ رہتا ہے کافی لڑائی جھگڑے کا تو آپ وہاں نہ جا کر جمّوں جائیں وہ جگہ کافی زیادہ اچھی رہے گی آپ کے لیے جی دیکھیے جیسا کہ علی گڑھ میں سب جانتے ہیں کہ ہماری کار ایجنسی نمبر ون کار ایجنسی ہے علی گڑھ کی تو اُس کے آپ اپنے حساب سے بتائیے کہ آپ کو کون سی کار چاہیے اور کتنے لوگوں کی چاہیے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں جی بہت اچھا تو آپ چھ لوگ جا رہے ہیں اور آپ کو کس تاریخ کب چاہیے یہ کار جی آپ کو آپ کی کار ارینج ہو جائے گی جی جو جانے کا ہوتا ہے کار کے حساب سے اور لوگوں کے حساب سے پر پرسن ایک ہزار روپئے ہوتا ہے تو جیسا کہ آپ بول رہی ہیں کہ چھ لوگ ہیں تو چھ ہزار روپئے ہو گیا دیکھیے میں نے چھ لوگوں کے حساب سے تو چھ ہزار بہت صحیح بتایا ہے لیکن آپ اتنا زیادہ کہہ رہی ہیں تو میں ایک انسان کا کم کر سکتی ہوں اگر چھ لوگ جاتے ہیں تو میں پانچ ہزار روپئے کر دوں گی جی جی ٹھیک ہے آپ کی کار بک ہو جائے گی اور ایک جنوری کو دس بجے آپ کے گھر پہ کار پہنچ جائے گی جی جی ٹھیک ہے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا